जय झूलेलाल सर सर मु मूंखे तव्हां थोरी इंक्वारी वठिणी हुई मां छा ॾींहं जो वेंदो मां कॉलेज मूंखे पोइ उन खां ॿियो बि कुझु करिणो आहे एक्चुली त मूंखे उन जे बारे में थोरो गाइडेंस खपंदो हुयो त तव्हां ॾेई सघंदव हा मुंहिंजो नालो राज बजाज आहे

मां एक्चुली सेकि सेकिंड ईयर में आहियां बी कॉम सेकिंड ईयर अॻियां मां सोचा थो एम बी ए करण जे बारे में

हा दादा जरुरी आहे हा हा हा हा हा हा गुजरात यूनिवर्सिटी आहे हा उहेई दादा एक्चुली त हाणे बी कॉम में स्कोप बि जाम घटिजी वियो आहे त मूंखे उन जी टेंशन खाए थी पई

हा हा

हा हा दादा पहले उहो सी ए जो एक्चुली सैलरी पैक घणो आहे हा हा सुठो सुठो एक्चुली छा आहे दादा मुंहिंजो परियो रिश्तेदार आहे उहो न मूंखे सलाहु ॾिनी सी ए में करण लाइ हा हा हा हा सी ए

सी एस हा हा हा हो उदो बि जादा जाम स्कोप आहे ॿुधियो आहे

हा हा हे पंहिंजो फीस हे सी एस चओ था जेको उनजो सैलरी पैक घणो हूंदो आहे पंहिंजो हा पंहिंजी स्किल न हुजे केतिरी आहे छा आहे

हा सभिनि जी स्किल बि मथा आहे पंहिंजी स्किल जे मथां आहे पंहिंजो नॉलेज कीअं उनजे मथा ॾिसंदा हा हा हा हा हा हा हा ओ हा हा न न दादा मां ॿुधो आहे होटल मेनेजमेंट जो एॾो स्कोप कोन्हे पंहिंजे गुजरात में कोन्हे एॾो स्कोप हा हा

पोइ हिन जो इन जो सैलरी पैक घणो हूंदो आहे पंहिंजो

हा

हा जॉब घटि हुइयूं हा हंड्रेड परसेंट मिलंदो पाण जो

हिनजे बारे में बि जाम ॿुधो आहे मां

मूंखे होटल मेनेजमेंट वणे थो पियो हुनमें महिनत बि घटि थी लॻे हा त ईअं था कयूं पिया होटल मेनेजमेंट में था कयूं धन्यवादु दादा हा हा मां हाणे ई थो कयां पियो सर न न तव्हांजो धन्यवादु जाम वॾो जय झूले जय झूले